मछुआरनि जी ज़ाति हूंदी आहे कोली ऐं हे सभु मिली करे गॾु रहंदा आहिनि इन्हनि जो वॾे में वॾो जेको ॾिणु आहे उ आहे रक्षाबंधन पूर्णिमा उन ॾींहुं सोने जो नारेल ठाहे करे उहो दरियाह परवान कंदा आहिनि उन खां पोइ पंहिंजो मच्छी जो जेको बिजनेस आहे उन्हनि जो समुंड में वञी करे मच्छियूं खणी ईंदा आहिनि